थोरा ॾींहं अॻु मुंहिंजे भाइटे जी शादी थी महिनो खनु अॻु असां तॾहिं जाम मज़ो कयोसीं उते मुंहिंजा सभु पेका माइटु आहिया भेनरु भावरु भाइटियां भाइटियूं भाणेजियूं असां सभिनी गॾिजी जाम मज़ो कयोसीं शाम जो बैहराणो कढियोसीं बैहराणे ते छेॼ हइसीं भॼनु ॻायासीं नचियासीं टपयासीं तंहिंखां पोइ राति जो महाराज आहियो तेल लॻो तेल ते मौज कइसीं वरी राति जो बैंड वारा आहिया बैंड ते नचियासीं ॿिए ॾींहं ते सुबुह जो ॾिख़ ते बि ॾाढी मौज कइसी जाम नचियासीं टपियासीं रील ठाहियासीं हाणे अॼुकल्ह रीलनि जो रिवाज़ु लॻो पियो आहे असां पोइ संभिरासीं कयासीं सभिनि मस्त उचियूं ड्रेसूं पातियुसीं पोइ जेॾी महिल मुंहिंजो भाइटो ॾिख़ जो ओॾी महिल ॾिख़ खां पोइ बाराति निकिती बारात ते त ॾाढी मौज कइसी बारात ते असां सभिनी गॾिजी कारा चश्मा पाए करे नचियासीं ऐं उनखां पोइ वेॾीअ ते बि ॾाढो आनंदु आहियो सभिनी माइटनि सां जाम टाइम खां पोइ मिलियमि मूंखे ॾाढो ॾाढो मज़ो आहियो ऐं रील बि जाम सुठा ठाहियासीं